بالی ووڈ میں ایسے تو ہر رقاصوں کا اثر ہوتا ہے پر کچھ ایسے گانے ہیں ہمارے پسندیدہ مغل اعظم کے گانے پیار کیا تو ڈرنا کیا اور یہ گانے ہمارے پیارے محمد رفیع جی نے گائے ہیں اور کچھ لتا منگیشکر نے بھی گائے ہیں جیسے کہ مہندی لگا کے رکھنا اور پہلے کے گانوں کی بات ہی الگ تھی جو سمجھ بھی آتے تھے اور اچھے بھی لگتے تھے اور ترانہ تو ایسا لگتا ہے ہم جب بھی سنتے ہیں اور ابھی بھی سنتے ہیں